जय झूलेलाल जीअं त मां हिकु अमेज़ॉन था पंहिंजे लाइ वॉच पसंदि कई हुन में जाम तरीक़ा हुआ वॉचुनि जा डिज़ाइनियूं अलॻि अलॻि हुयूं राउंड में गोल में हुओ चोरस में हुओ त्रिकोन में बि हिकु वॉच हुई पर उहा जो कलर अलॻि हुओ इंग्लिश कलर हुआ जीअं त मूंखे हिकु सिल्वर वॉच वणी हुन में सिंधीअ में अंङ लिखियल हुआ ऐं तारीख़ बि सिंधीअ में हुई इहो बि ऑपशन ॾिनल हुओ उहा ॾाढी मूंखे वणी ऐं मां उहा सिलेक्ट कई वॉच पसंदि करे ऑडर कई हुन में गोल्ड कलर बि हुओ पर मूंखे सूट न करे हा हिन करे मूं सिल्वर वॉच घुराई ऐं हुनजो घुमण जो त डिजिटल हुओ सॼो सिस्टम काटा डिजिटल काटा हुआ लेटेस्ट हिनजे करे मां उहा वॉच पसंदि कई ऐं हुनजो कलर तमाम सुंदर ऐं लॉक जीअं वॉच पाइण में लॉक जो सिस्टम नओं डिफरेंट हुओ ॾाढो हिन करे वणी मूंखे उहा वॉच ऐं हुनजे अंदरि न ॿुड़ा लॻल हुआ डायमंड अलॻि अलॻि रंगनि जा डायमंड ऐं वाइट ज वधीक लॻियल हुआ हिन करे वॉच उहा ॾाढी वणी ऐं मां घुराई उहा डिलेवरी चइनि ॾींहंनि में लिखियल हुई ऐं टाइम ते डिलेवरी आई ऐं हिन करे मां कैश ओन डिलेवरी जो ऑडर पसंदि कयो हुन में ई एम आई जो बि ऑपशन हुओ कैश ओन डिलेवरी ऑपशन सुठो आहे हिन करे मां उहो कयो